हैलो नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ हट्टिया गै ओह् में समान लैने गी गेदा हा मंडी आं आं आं साढ़े कशा लेई लैयो कोई चक्कर निं ऐ असेंगी आं टमाटर असें अज्ज गै आह्न्ने टमाटर यरो मैहंगे गै न ओह् होने यरो चाली रपे किलो तुसेंगी लाई ओड़गे घट्ट रेट उप्पर थोह्ड़े अं आं तो गोभी भी में आह्नेआ हा अज्ज गै ओह् जे जे सब्ज़ी लोड़दी होग ओह् तुस अपने स्हाबै कन्नै लेई जायो आं मैहंगी होग ना तुस दिक्खियै शकैत नना होनी चाहिदी की समेआन खराब हा अं ठीक ऐ ठीक ऐ आं ठीक ऐ आं कल्ल में एत्त गै होना शामीं में कुदै जेल्लै कोई जाना ते थोह्ड़े तोलै आई जायो अं दपैहरीं आयो आहो होर ठीक ठाक तुस एह् ठीक ठीक लायो चक्कर भी